आ साइकिल छौ दोकानमे अच्छा कलरके मिल जेतए नहि आइ काल्हि बच्चा सभकऽ नहि ओ हार्डडिस्क बला ओ सब पसन्द करैत छै ओ छौ ने हँ बच्चा सबकेँ तऽ स्टायलिशे पसन्द पड़ैत छै नहि तऽ बच्चा सब मनोसँ नहि साइकिल खरीदे छै नहि तऽ अच्छा बला नया मॉडल बला नहि नहि कलर अच्छा छौ नहि ओ

हँ एक दू आदमी बोले रहए कि बच्चा सब कऽ लए कऽ जेबए साइकिल खरीदए लए लए कऽ जेबौ तब तीन गो साइकिल लेना छै हँ कलर साइकिल कऽ कलर अच्छा अच्छा हो देखऽमे हँ अच्छा पहिने बोलि देबो कलर कोन सब लेना छै ओ

तब तऽ दुकान पर ही जाएके पड़तै बच्चा सब आबैत छै तब लएके जेबौ खरीदए लए

वाह ई दाम भए गेलेए तऽ तब हम आओर लए कऽ जेबो हँ नया दुकान छौ सत्कार भी हेतू ने लेबु बोले रहु हुँ बच्चा बच्चा सबके इसकुल जाए अबएमे दिक्कत होइत छै इसिलिए साइकिल लेना जरूरी छै हँ आ

भए गेलए हँ आ नहि हार्ड डिस्क ही लेते बच्चा सब

ठीक छै